मुंहिंजो कम ॿारनि खे क्रिकेट सिखाइण आहे छाकाणि त मां क्रिकेट जो मास्टर आहियां मां ॾींहं में ॿ दफ़ा क्रिकेट सेखारींदो आहियां जंहिंमें अलॻि अलॻि दर्जन जा ॿारनि खे सेखारींदो आहियां छाकाणि त स्कूल में सेखारींदो आहियां क्रिकेट ऐं मुंहिंजो हिकु पहिरों जेको दफ़ो हूंदो आहे हुन में पहिरीं खां वठी पंजे दर्जे ताईं ॿारनि खे सेखारींदो आहियां ऐं ॿिए द ॿिए दफ़े में मां छहें दर्जे खां वठी ॾहें दर्जे वारनि ॿारनि खे सेखारींदो आहियां